ہینڈ پمپ کا استعمال ہمارے گاؤں میں بہت ہوتا ہے اس سے آدمی بہت فائدے اٹھاتے ہیں اور ہینڈ پمپ پہلے ایک ہی ہوا کرتا تھا گاؤں میں اور اسی سے لوگ پانی لینے جاتے تھے اب ہینڈ پمپ سب کے گھر گھر میں ہونے لگا ہے اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں اور گرمی میں بھی پانی گرم نکلتا ہے اور ہینڈ پمپ گرمی کے موسم میں جو ہے وہ گرم پانی دیتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈا پانی دیتا ہے اور ہینڈ پمپ جو ہے وہ کافی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہینڈ پمپ سے جو دور میں ایک ہی ہوتا تھا پورے گاؤں میں تو سب لوگ جاتے تھے وہاں پانی کی کی لائن لگتی تھی باقاعدہ پانی لے کر ایک برتن میں پانی لایا کرتے تھے اور ہینڈ پمپ جو ہے سب کی اب تو سب کے گھر میں ہو گیا ہے آپ کو جو ہے سب اپنے اپنے گھر میں ہی پانی لیتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور جو پانی لیتے ہیں اپنے گھر میں ہینڈ پمپ سے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہینڈ پمپ تو آپ سب سب کے گھر ہی میں تقریباً ہو گیا ہے اب اس سے سب اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں